हाँ मेरे दो भाई और एक बहन हैं हम दोनों हम सभी साथ में रहते हैं और हम कई चीज़ों में मतलब सेम व्यवहार करते हैं साथ में रहते हैं तो और कई चीजों में अलग अलग हैं कुछ चीजें हमें पसंद हैं कुछ नहीं हैं जैसे मेरी छोटी बहन को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है उसे मीठा अच्छा नहीं लगता और मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है और भाईयों को ऐसे खाने में भी कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं और मुझे पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं हैं मेरे भाई और न जो दोनों हैं उनको मैं बोलती हूँ कि अच्छे से काम करें अपना जो काम है तो वो बहुत लेट लतीफ़ी वाले हैं मतलब बोलो कि कुछ काम करना है जो भी हमें करना हैं वो जल्दी से कर लें जो भी हमें तैयारी करनी है काम करना है या कुछ पूजा है घर में या फिर हम कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल का काम हैं होमवर्क है कुछ भी है वो जल्दी से तैयार ही नहीं होते नहीं कर लूँगा हो जाएगा बस आराम से करते रहते हैं इस इससे हम न दोनों भाई बहनों की बहुत ही मतलब लड़ाई हो जाती है कि मैं बोल रहीं हूँ आप सुन नहीं रहे हो जल्दी जल्दी करो तो इस वजह से हम लोग साथ में बहुत झगड़ लेतें हैं और झगड़ते झगड़ते बहुत झगड़ा बढ़ जाता है इसके बाद जो छोटी बहन है उसको कुछ काम बोलो तो वो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है और समझ भी जाती है और बहुत अच्छे तरीके से उस काम को जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला या पढ़ने के लिए बोला या कुछ काम करने के लिए बोला तो वो समझ जाती है और सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से करती है